जी सर सर टाटा शोरूम से बात कर रहें जी सर मुझे टाटा की जी जी हाँ जी सर मुझे टाटा की गाड़ी लेनी है कार एक नेक्सॉन हाँ जी जी मतलब कि कितने से स्टार्ट हो रही है इसकी प्राइस जी फिर इस में सौदा क्या क्या है हमारे लिए जी जी जी और स्पीड का क्या है इस में और आप के जैसे कम्पनी की और से सर्विस वग़ैरह का क्या रहेगा इस में बाई द वे जैसे कहीं पे ख़राब हो जाती है बीमा वग़ैरह इन्श्योरेन्स कुछ और कुछ इस का इन्श्योरेन्स वग़ैरह कैसे होगा क्या सिस्टम है इन्श्योरेन्स का सर जैसे कि अपन को इस में व्हील से कौनसी कम्पनी का मिलेगा इस में टाटा के अंदर जैसे व्हील्स होते है ना वो जी और उस में कुछ क्वालिटी भी तो होती हैं चंगेमेंट एक्स्ट्रा स्टेपनी वग़ैरह का सिस्टम जी फिर जैसे अपन जैसे कभी कहीं पे अपन को क्लैम करें वो तो जैसे कि हम को वो चेंज करवानी है तो एक्सचेंज में लग जाएंगे या फिर वो हम को रखने ही पढ़ेंगे और सर इस में शीशे ब्लैक शीशे या व्हाइट कुछ ऐसा वो क जी कलर कौन कौन सा है अवैलबल है आप के पास जी हाँ जी जी और सर हम को कलर कौन कौनसा है आप के पास उस में अवैलबल फिर हम को पहले इस की मतलब बुकिंग प्री बुकिंग करानी होगी या फिर डायरेक्ट ही आप अपने वहाँ से कितने दिन में मिल सकती है जैसे बुकिंग आज करा दें तो उस के कितने दिन में जी चार पाँच दिन बाद मिलेगी और नंबर प्लेट का हैण्ड टू हैण्ड या फिर कुछ टाइम लगेगा फर्स्ट सर्विस फर्स्ट सर्विस कितना किलोमीटर चलाने के बाद में फर्स्ट सर्विस कितना किलोमीटर चलाने के बाद में है फर्स्ट सर्विस कितना किलोमीटर चलने कि बाद में मिलेगी सर हमें जी ठीक है सर तो मैं आता हूँ फिर आप के पास अब शाम को आ जाऊँ तीन चार बजे जी सर मै पाँच बजे से पहले आ जाऊंगा और फिर आप को आप मुझे वहाँ पे और समझा देना देखा के ठीक है सर